हलो हाँ मैडम आपका पार्सल था आपका पार्सल था अभी मैं नरसिंहपुर में हूँ

अभी मैं सांकादोस पर हूँ अभी तो मुझे लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा आधा ए आधा एक घंटे से ज़्यादा लग जाएगा अच्छा

आप बता दो ना हम आपको वहीं दे सकते हैं आपका पार्सल कौन सी होटल में हो आप कितने टाइम तक रहोगे आप पैसा टाइमिंग बता दो हमको हम आपको वहीं पार्सल अच्छा नहीं हम कोशिश करते हैं आप कैंसल मत करो हम कोशिश करते हैं आने की अगर आ जाएँगे तो हम आपको आपका एड्रेस पता देना हम आपको वहाँ दे देंगे पार्सल और फिर नहीं हो पाएगा तो फिर आप कल अपना ले लेना हाँ मैडम पर पर वह क्या है नहीं कि बहुत ऑडर है ना तो हमने सोचा कि यहाँ आकर थोड़े गाँव पास ही वहाँ पहले ऑडर है नहीं फिर आपके पास आएँगे तो आपको देकर चले जाएँगे इसलिए

नहीं ऐसा नहीं होगा तो आपको जल्दी निकलना है तो अगर मैं आज टाइम पर नहीं आ पाऊँगी तो आप कल दे देना या फिर परसों के लिए ऑडर कर लेना मैं आपको परसों भी देने आ जाऊँगा तो आप जहाँ आप जा रही हो आप वहाँ पहूँच जाओगे तो मुझे कॉल कर देना कि मैडम आप यहाँ पर पार्सल ले आइए मैं यहाँ पर पार्सल लेने आ जाऊँगी तो आप किस लिए बाहर जा रही हो आप बता सकते हैं भोपाल मैडम भोपाल भी आपका पार्सल पहुँच सकता है आप अपने भोपाल का एड्रेस दे दीजिए आपको दो दिन में आपका एड्रेस भोपाल पहुँच जाएगा तो फिर आपको अच्छा खाना दोपहर का आपको कब चाहिए भोपाल में कितने बजे तक चाहिए आप बता दें हम कोशिश कोशिश करते हैं उसी टाइम तक आने की आप बता दीजिए अपना टाइम या भोपाल का एड्रेस भेज देना हमको या अभी बता दो ठीक है मैडम आप